विवाहके बाद कनियाँके बहुत उपहार देल जाइ छै जेना कि गहना गुड़िया चूड़ी सिन्दूर ओकरबाद से फेर साड़ी ओकरबाद से यदि हम एमहरका बात करी जेना कि लकड़ीके सामान तऽ ओहिमे देल जाइ छै कुर्सी टेबुल अलना पलंग ओकरबाद से फेर इहए सब देल जाइ छै ओकरबाद से हमरा सबके ट्रंकमे पेटा जकरा कहल जाइ छै ओहूमे जेना कि बहुत सारा डिब्बा सब देल रहै छै ओहिमे जेना कि हरदी बेसन जत्तेक नमक छोड़िके बाँकी हरचीज ओहिमे देल जाइ छै चकला बेलन जतेक कही सबटा ओ हमरा सबके पेटाके रूपमे देल जाइ छै ओकरबाद से फेर दहेजके बात करी तऽ आइ काल्हिमे मतलब कतौ यदि अहाँ अपन बेटीके विवाह ठीक करबनि तऽ देखबै कतौ यदि घर वर नीक हेतै तऽ ओतै यदि अहाँके मोन हैत करैके जेना कि ककरो लड़का केओ कलेक्टर छै कि आइ पी एस छै केओ किछु छै तऽ ओतोऽ यदि अहाँके बेटीके मतलब मोन भेल जे विवाह करैके तऽ ओतोऽ सब से पहले दहेजके बात अबै छै ओ दहेज कहतैथ यदि ओ अहाँ दहेजके दैमे नहि सक्षम छियै तऽ ओ अहाँके बेटी से विवाह नहि करतैथ तऽ दहे इसब दहेजके लेल बहुत अथी करै छैथ